हैल्लो अज्ज अ'ऊं तुसेंगी सनान्ना चाह्न्नी आं कि जेह्के जेह्का साढ़ा धर्म ऐ ओह् साढ़े स्कुलें च बी असें पढ़ाए दा जंदा ऐ ते होर ओह्दी साढ़ी जिंदगी च केह् केह् जरूरत ऐ मतलब किस गल्ला ओह् साढ़े आस्तै जरूरी ऐ पढ़ना ते जि'यां कि साढ़े स्कुलें च असेंगी पढ़ाया जंदा कि साढ़ा तुस दिक्खी लैओ हिस्ट्री सब्जेक्ट आई जंदा इक्क जेह्दे च असेंगी अपने इतिहास दे बारे च पढ़ाया जंदा ऐ ओह्दे च अस पढ़ने कि साढ़े राजे बगैरा किन्ने हे पैह्ले होर होर पढ़ी लैन्ने नुहाड़े च अस कि पैह्लें केह्ड़ा केह्ड़ा कल्चर हा किन्नी प्रकार दी साढ़ी हिस्ट्री ऐ होर भगवान दे बारे च पढ़ने ते इस्सै ते इ'यै नेह् होर बी बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट न जिं'दे च तुस अपने रिलिजन दे बारै मतलब कि अपने धर्म दे बारे च मतलब तुस सब्जेक्टें गी पढ़ी सकने स्कुलें बिच बी ते ते एह् साढ़े आस्तै इस लेई मतलब कि जरूरी ऐ कि मतलब जेह्ड़े थोह्ड़े ञ्यानें न ओह् सबकिश भुल्लदे जा दे नमें जमाने सिर ते एह् साढ़े जेकर ओह् अपना एह् धर्म भुल्ली जाह्गे ते फ्ही ओह् मतलब कि अग्गें अपने औने आह्लें ञ्यानें गी केह् सखागे ते इस लेई जेकर सरकार ऐ उ'नें केह् कीते दा कि अजकल जेह्का ऐ कि रिलिजन दे बारे च मतलब कि थोआड़े धर्म दे बारे च बी उ'नें थोआड़े ञ्यानें गी बी स्कुलें च पढ़ाना स्टार्ट करी ओड़दा ते एह्दा असर साढ़े समाज पर मतलब कि साढ़े आंढ़ी गोआढ़ियें पर एह् पोआ दी कि जेह्के लोक पैह्लें मतलब कि ताहीं तोआहीं दा आए दे होंदे हे बाह्र दा उ'नें गी पता नेहा कि जां फ्ही केईं लोक बाह्र दा औंदे इस इस देश दे निं होंदे दूए बक्खरे देशें दे होंदे उ'नेंगी साढ़े रिलिजन दे बारे च पता चलदा ते होर कन्नै ओह् सिक्खदे कि जेह्का साढ़े मतलब तुस एह् दिक्खी लैओ कि जेह्का साढ़े इंडिया दा धर्म ऐ ओह् किन्ना शैल ऐ भगवानै दी पूजा करनी ते इ'यां होर बी बड़े सारे साढ़े नुहाड़े च रवाज़ न